आसिफोरखौ दिन बाराय लानानै हानांगौलै आसिफोरा सुनिबार मंगलबारफ्राव हानाङा ओमफ्राय बे सुक्रबाराव हानांगौ ओमफ्राय हाखांनानै माबाफोर खालामनांगौ खुदैफोर मुजु माबानानै गारनांगौ ओरैनो गारलाबायनो नाङा आरो माबाफोर मा होनो खानायफोर सिनजाबाबो बिदिनो खालामनांगौ आरो खानायखौबो बिदिनो जानला मानला जों सिनजालाबायनाङा ओमफ्राय बिदिनो मोजां दिनाव सिनजानांगौ मा बाराय सिनजानांगौ होनबा समबार बाराय सुक्रबार बाराय बिदियाव सिनजानांगौ सुक्रबार माबायाव मा होनो सुनिबारफ्राव सिनजालाबाय नाङा सुनिबार मंगलबारफ्राव एसे बोरैबा जायो ओमफ्राय बेखौ मा खालामनांगौ मोजां साफाबो खालामनांगौ आरो खानाय माबाबा खानाय सिनजाखांबा आरो बिदिनो मा मा रायज्लायबावनो ब्रा आङो आरो बे खुदै मुजुफोरना गारनायाबो बेफार दङ मानो होनबा बै माबा माबि थायोब्ला बिफोर खुदै मुजुफरोनाय माबाफ्रा खति जालाङोब्ला खतिया माने जेबो खालामलांनो हाया आरो बिसोरो बेबायदि आरो ओमफ्राय आरो माथो आं बिदिनिफ्राय रोंलामोनलै रायज्लायनो